ہمارے علاقے میں جو ایک تنظیم ہے جو بہت زیادہ بہترین کام کر رہی ہے خاص کر جھوٹے بچوں کی چھٹی کلاس سے لے کر کے آٹھویں کلاس تک کے بچوں کی ایجوکیش کے ادارے میں ان کا بہت زیادہ کام ہے جو کہ وہ بچوں کی مدد کرتے ہیں فری میں ان کو سم ان کو گائڈ کرتے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں خاص کر ان بچوں کو جن کے ماں باپ ٹیوشنس جو ہے وہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو رہبر فاؤنڈیشن بہت بہترین کام کرتے ہیں اس معاملے میں اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں جو ہے ایک اولڈ ایج اوم ایک اولڈ ایج ہوم بھی ہے بزرگ لوگوں کے لیے جو کہ ویسے تو کافی پرانی عمارت ہے وہ وہاں پہ کام کی ضرورت ہے بٹ مگر لوگ جو ہے اب اس کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں دھیان دے رہے ہیں کیونکہ جیسے جیسے زندگی کی رفتار پڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی ضرورتیں جو ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگ اس طریقے سے اپنے ماں باپ کا اپنے گھروں پہ دھیان نہیں رکھتے جس طریقے سے پہلے زمانوں میں رکھا جاتا تھا تو اب آج کی نسل اور ان سے پہلے کی ایک نسل ان کے بیچ میں جو اختلاف ہے جو ان کے بیچ میں جو ڈفرینس ہے اس کے مطابق وہ لوگ ا اولڈ ایج ہوم کو الگ الگ نظریوں سے دیکھتے ہیں جو آج کی اگر جنریشن کی بات کریں تو وہ انہیں کسی بوجھ کی نظر سے زیادہ دیکھتے ہیں جو کہ ہم آئے دن خبروں میں سنتے رہتے ہیں کہ کسی بزرک کے ساتھ ایسا کر دیا گیا کسی بزرگ کے ساتھ ویسا کر دیا گیا اور ان سے پہلے کی جو جنریشن تھی وہ اپنے بزرگوں کا بہت احترام کرتے تھے بہت عزت کرتے تھے ایک ہی گھر میں سب رہتے تھے ایک ہی ساتھ کھانا کھاتے تھے تو یہ فرق ہے اور ہاں ہمیں اور اولڈ ایج ہومس کی ضرورت ہے اپنے علاقوں میں لیکن ابھی ایک ہے اور یہ دھیان دینا ضروری ہے کہ وہاں پہ جو ہیں ان کا ہی دھیان صحیح سے رکھا جائے اس کے علاوہ ایک اناتھ آلیہ بھی ہے ایک ایک ادارہ ہے جو کہ ایسے بچوں کی ایسے بچوں کے لیے ہے جن کے ماں باپ نہیں ہیں یا جن کو پیدا ہوتے ہی ان کو چھوڑ دیا گیا تھا تو ان کی وہاں پہ دیکھ ریکھ کی جاتی ہے وہاں پہ ان کو سہارا دیا جاتا ہے ایک عمر تک ان کا خیال رکھا جاتا ہے تو آ اس کے علاوہ جو ہے جاندانوں کے لیے ایک ایک مندر ہے مندر کے باہر ایک ڈاکٹر بیٹھتے ہیں جو جاندانوں کے لیے علاج کرتے ہیں بہت زیادہ وہ پری میں علاج کرتے ہیں تو ایک وہ بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کا کام ہے کیونکہ آج کل کے تیز بھاگتے ہوئے دور میں ہر کوئی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرتا ہر کسی کو ہر چیز تیزی سے چاہیے جلدی چاہیے تو وہ یہ کام فری میں کر رہے ہیں وہ بھی ایسی چیزوں کے لیے جو بول نہیں سکتیں جو اپنے جذبات بیان نہیں کر سکتیں تو یہ بہت زیادہ نیکی کا کام ہے